मेरा नांऽ बलबीर ऐ मैं पैंथल ब्लाक दा रौह्ने आह्लां साढ़े इद्धर साढ़े इद्धर जम्मू च साढ़े जम्मू च बस्सें च बौह्त जैदा रश रौंह्दा बसें च बौह्त रश कीऽ रौंह्दा कि केह् जम्मू इक मंदरें दा शैह्र ऐ जम्मू इक मन्दरें दा शैह्र ऐ बड़े दूरा दूरा दा जात्तरू आंदे इद्धर दर्शन करने इद्धर माता बैष्णो ऐ उद्धर बी बड़ा रश रौंह्दा बड़ा रश रौंह्दा हद्द तो जादै हद्द कशा जादै रश रौंह्दा ओह्दे बाद च इद्धर साढ़ै बस्सें बिच्च रश दे कारण होंदे कि केह् बौह्त जादै लोक आंदे न इत्थै बौह्त जादै लोक औंदे इत्थै साढ़े इस एरिये च जम्मू च हून एह्दे बास्ते गौरमैंट ने केह् कीते दा ट्रेनां बी लाई दियां पर ट्रेनें च बी बड़ा रश ऐ ज्हाज बी उ'दे च बी बड़ा रश ऐ हून गौरमैंट ने बैटरी आह्ले ऑटो लाए न उं'दे च बी बड़ा रश ऐ पर कराया थोह्ड़ा जैदा लैंदे न बस्सें आह्ले बी थोह्ड़ा जैदा लैंदे न बड़े लोग आंदे इद्धर इद्धरूं लोग सिरिनगर धोड़ी मन्दर न इद्धरूं लोग टैक्सियां करियै सिरिनगर चली जंदे उद्धर बी बड़ा रश ऐ सो चली जाओ उस साइड़ बी बड़ा रश ऐ जानि के गड्डी दा हर जगह गड्डी च रश गै रश ऐ बड़े लोकें दा रश ऐ एह्दै बास्तै गौरमैंट ने बड़ा सुधार कीता ऑटो कड्ढै बैटरी रिक्शा ओह् कड्ढै बैटरी ओह्लियां बस्सां कड्ढियां पर फिर बी बड़ा गै रश ऐ इद्धर साढ़े एरिये च हून माता बैश्नो चली जाओ तुस जिसलै अस जन्ने आं उप्पर बाल गंगा दा शुरू होन्ने आं भवन जंदे धोड़ी दकानें पर रश हर जगह रश जित्थै स्टॉप ऐ उद्धर रश उद्धर गड्डियां बी लग्गी दियां अद्ध कवारी दा उप्पर माता बैश्नो धोड़ी उ'दे च बी बड़ा रश ऐ ऑटो न चार चार दिन बुकिंग बाद चार चार दिन बुकिंग पैह्लें करवाना पौंदी ओह्दे बाद च अगर अस जन्ने आं इद्धर मचेल माता उद्धर बी बड़ा रश ऐ ओह्दे बाद इद्धरूं लोग अस हिमाचल बी जन्ने इद्धरा उस साइड़ बी मन्दर न बड़े उद्धर बी बड़ा रश ऐ साढ़ै इद्धर शिवकोड़ी ऐ शिवकोड़ी बी बड़ा रश होंदा दकाने उप्पर गड्डियै च जानि केह् कुदै बी जाना होऐ रश गै बड़ा ऐ बड़ें लोकें दा कि के इद्धर धार्मिक स्थान बड़े न जम्मू च एह् इक मंदरें दा शैह्र ऐ इद्धर ते रश होना गै होना पैदल बी जात्तरा दा बी रश बड़ी जगह ऐसियां लोग पैदल बी जंदे उद्धर बी बड़ा रश होंदा होंदा जाने जोगड़ा रस्ता नेईं रौंह्दा लोकें बास्तै कि केह् उद्धरूं बंदा आ'रदा इद्धरूं जा'रदा ओह्का बंदा साइड़ उप्पर खड़ोग जि'यां अस मचेल जन्ने आं उद्धर केह् ऐ अगर सामनै दा बंदा आ'रदा अग्गें रस्ता घट्ट ऐ ते इद्धरा ओह्ले बंदै रुकी जाना जां उद्धर ओह्ले बंदै रुकी जाना इ'यां करियै जाना हून अस मचेल जन्ने उद्धर असें रौह्ने गी जगह निं थ्होंदी हर जगह मतलब रश गै रश ऐ रश गै रश ऐ कटरै जन्ने आं अस ते लोकल आं इद्धर दे अस इक दिन बी अप डोन करी लैन्ने आं इक दिन आन जान करी लैन्ने आं हून जेह्ड़े बाह्र दा जेत्तरू आंदे न जेह्ड़े बाह्र दा जात्तरा आंदी ओह् जात्तरा जेह्ड़ी बी ऐ उ'नें बौह्त बड़ी जगह रौह्ने दा प्राब्लम आंदी इद्धर एह्दे बास्तै इद्धर चली जाओ तुस कदारनाथ चली जाओ अमरनाथ अमरनाथ बी बड़ा जैदा रश होंदा अमरनाथ रौह्ने आस्तै जगह नेईं होंदी गड्डी दी टिक्कट नेईं मिलदी बस्स दी बस्स दी ओह्दे बाद कन्नै गै मचेल जात्तरा शुरू होई जंदी उद्धर बी बौह्त जैदा लोकें गी बड़ी प्राब्लम आंदी ओह्दे बाद च अपना साढ़ा कटरा ऐ कटरा दिक्खी लैओ तुस कटरै ते बड़ा गै बड़ा गै बड़ा गै रश होंदा जि'यां कत्ती दसम्बर होंदा कत्ती दसम्बर दे उप्पर अस माता बैश्नो नेईं जाई सकदे कि केह् माता बैश्नो बड़ा बड़े जैदा रश होंदे लोकल जात्तरा इन्नी जात्तरा होंदी ऐ परची बंद करी दिंदे न लोग धक्कें मुक्कियें आई जंदे न एह् होंदा इद्धर बड़ा जैदा रश ऐ साढ़ै जम्मू च बाकी इद्धर पिकनिक स्पॉट बी बड़े न जि'यां पतनीटॉप ऐ उद्धर चली जाओ उद्धर बी रश सिरिनगर चली जाओ उद्धर बी रश बड़ा होंदा ऐ ओह्दै बाद च इक इद्धर देवी पिन्डी ऐ उस साइड़ बी बड़ा रश होंदा जानि केह् इद्धर हर जगह रश गै रश ऐ हून बस्सें आह्ले बी केह् करन गड्डी आह्ले बी केह् करन जनता गै बड़ी ऐ केह् करन सब कुश दिक्खियै चलना पौंदा अज्ज दे जमानै अज्जै दे जमानै च हून स्कूल चली जाओ तुस स्कूल बस च इन्ना रश होंदा बड़ा जैदा रश होंदा स्कूल बस च बी बच्चें गी सीट नेईं थ्होंदी बौह्ने गी बौह्ने एह् गल्ल बात ऐ ते दिक्खी लैओ तुस लोग आपैं बी अस आपैं बी दिक्खनेआं अस लोग साढ़ै इद्धर बड़ी गड्डी चलदी एल्लै पर फिर बी बड़ा रश ऐ हून जनानी कोई जा'रदी डिप्टी जाना कुसै जनानी ने कुसै मर्द ने जाना पर बस च इन्ना रश ऐ इन्ना रश ऐ तिन्न तिन्न गड्डियें दे बाद जाना पौंदा उ'नें तिन्न गड्डी दे बाद कोई खाली गड्डी आंदी फिर ओह्दे च जंदे हर्खैं पैरें चढ़ना पौंदा गड्डियै च कोईं बारी पिच्छें पलगोंइयै जाना पौंदा एह् बड़ा रश होंदा साढ़ै गड्डियें दा गड्डियें च लोकें दा स्कूली बच्चे न केईं बारी बड़े खज्जल होंदे उ'नें गी गड्डियां नेईं थ्होंदियां सारै गरीब जनता जिन्नी बी ऐ ओह् गड्डियें दै चक्करै पिच्छें बड़ी खज्जल होंदी ऐ ते मेरा आखने दी गल्ल एह् ऐ इक ते गड्डियें आह्ले कराया बी बड़ा लैंदे ऑटो ऐ अगर इद्धरां कड़कैल दा कटरै जाना होग ते सत्त सौ रपेआ मंगदे हून बस दी गल्ल लाओ बस च इन्नी सवारी होंदी ऐ अगर ओह् पजांह् सीटां पास न ओह्दियां ओह्दे च सवारी होंदी इक सौ बीह् बंदा फिर बी ओह् कराया फिर बी जैदा गै लैंदे इक सौ बीह् होग तां बी उ'नें अगर सौ रपेऽ कराया सौ गै लैना पंजाह् बंदे होङन तां बी सौ गै लैना जानि के हर जगह हर जगह जित्थै दिक्खो उत्थै गै कि केह् इ'यै इक जम्मू ऐ जम्मू च बड़ा गै जैदा रश ऐ हर चीजै दा रश ऐ जम्मू च हां जी